ویسے تو ہمیں سب سے زیادہ پسند ہے دعوت اخبار جو جماعت اسلامی کا آتا ہے دلی سے چل کے لیکن ابھی تو کم آ رہا ہے تو ہم دی ہندو پڑھ لیتے ہیں انگلش کا ہندی کے اخبار کو ہم بہت پریفرینس نہیں کرتے ہیں اس میں سب زیادہ تر بوکس اور واہیات خبریں ہوتی ہیں لیکن ہاں ٹھیک ہے کوئی موقعہ ہوتا تو پڑھ بھی لیتے ہیں ویسے تو ہم دی ہندو پڑھتے ہیں کیونکہ اس میں نیشنل انٹرنیشنل خبریں لگ بھگ ٹھیک ٹھاک ہوتی ہیں کچھ اچھی انفارمیشن بھی ہوتی ہے اور دوسری سب سے بڑی اہم وجہ یہ ہے کہ وہ فری میں مل جاتا ہے ہمیں کیونکہ جہاں ہم پڑھاتے ہیں تو وہاں وہی آتا ہے تو ہم وہی پڑھ لیتے ہیں دعوت اخبار بھی فری میں مل جاتا ہے اس لیے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں باقی اور اخبار ہمیں فری میں ملتے نہیں ہیں تو ہم اس کو پڑھتے بھی نہیں